हाँ जी सर जी सर बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप जरनल ग्रुप प्रॉपटी मैंने आपको कॉल किया था और एक्चुली मुझे एक फ्लैट की आवश्यकता है थ्री बी एच के और मुझे सिटी सेंटर जगह में चाहिए रहेगा तो आपके पास अवेलेबल है क्या इसको कोस्मो वैली पास में है वहाँ हाँ अच्छी लोकेसन रहेगी वहाँ पर कौन से फ्लोर पर है वहाँ पर अच्छा ठीक है फिर तो लिफ़्ट की फैसिलिटी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है सेवेन्थ फ्लोर पर है क्या रेंट है उसका अच्छा एक महीने का बीस हज़ार रुपये है उस में फर्निचर वग़ैरह कुछ इन्क्लूड है अच्छा गीज़र वो तो नो डाऊट फिर भी तो बिजली की सुविधा और उसकी तो होगी बाक़ी उसके अलावा उस में पार्किंग और गार्ड और सिक्योरिटी के लिए क्या क्या है अच्छा टरेंटी फ़ोर आवर्स दो गार्ड रहते होंगे है ना जी जी पार्किंग के लिए फ़ोर विलर पार्किंग के लिए भी सही से एरेंजमेंट है वहाँ पर अच्छा अच्छा बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया और उसके अलावा लिफ़्ट मतलब जो लाइट की फैसिलिटी आती है अदर कंडीशन में जैसे लाइट चली जाए और लिफ़्ट में जैसे हम लोग निकल रहें उस कंडीसन में क्या होता है अच्छा तो मतलब जेनरेटर वग़ैरह की फैसिलिटी नहीं है आपके यहाँ पर अच्छा तो फिर ठीक है फिर तो एक काम करता हूँ मैं आपके यहाँ पर शाम को आ जाता हूँ विज़िट करने के लिए और लगभग फिर उसको फ़ाइनल ही कर देंगे कोस्मो वैली के सामने है ना आपका ठीक है मैं आता हूँ शाम को

कितने दिनों के लिए चाहिए एक्चुली मुझे कम से कम छः महीने के लिए तो चाहिए रहेगा यहाँ पर हम लोगों का वर्क चल रहा है तो उसके लिए चाहिए रहेगा हम लोग पाँच लोग रहेंगे उस में सर हम लोगों का कन्स्ट्रक्शन का काम है ठीक है अभी शाम को आ कर विज़िट करते हैं